हांव सोशल मिडियाचेर म्हाजे फोटो घालतां ते म्हणल्यार वॉटसऍपाचेर घालता थंय म्हाजी सगळीं इश्टांक सोयरी म्हाजे घरचें लोक त्या वॉटसऍप पाचेर आसा थंयसर तेंमकां दिश्टी पडटा ते फोटो आनी थंयसर आमकां कळ तेमकां कळटा कि आमी खंय तरी प्लेसिर गेल्ली म्हणून दुसरें म्हणल्यार हांव फेसबुकार म्हाजे फोटो घालतां थंयसर म्हाजे इश्ट आसता दुसरेंय लोक आसता तें आमची घातिल्ले फोटो लायक करता आनी कमेंट बीन करतां थंयसर सगळें खंय वता थंयसर तें लोकेशन सुद्दां आसता चव तिसरें म्हणल्यार हांव इश्टाग्रामाचेर म्हाजे फोटो घालतां थंयसर म्हजी इश्टां आसातां सोयरे आसतां घरचें लोक आसातां तशें तशेंच करुन सगळें खूब अशें न्यू नयें नये इश्टां म्हाजी फ्रेड्स आसता तेंमका सगळ्यांक दिसपाक गा लागून आमी हें फोटू म्हाजे अपलोड करतां जे की करून आमी खंय वता खंयच्या प्लेसिर वता थंयसर आमी फोटो काडून थंय इश्टाचेर अशें करुन वॉटसऍपार आनी तशें करून फेसबुकार आमी घालतात